केह् केह् रांह्दे अच्छा पैह्ले जी असें बाड़ियां खेती बाही खेती बाहियै मक्कां लाइयां मक्कां लाइयां गोड्डी दित्ती द'ऊं गोड्डी दित्तियां द'ऊं गोड्डियां देइयै फ्ही ओह्दे चा घाऽ बड्ढना मजियें गी पाना गवां में रक्खी दियां होंदियां हां फिर नमें ओह् घाऽ देना डंगरें गी देना फ्ही मक्कां पक्की गेइयां जेल्लै फ्ही बड्डनियां बड्डी बुड्डियै गड्डे बन्नने गड्डे बन्नियै फ्ही ओह् इ'यां खडेरनियां खड़े खड़े खडेरने इ'यां खटारियां लानियां फ्ही ओह् मक्कां कोड़नियां कोड़ियै फिर कोठे पर सुट्टी मगरा नाड़ सकाना फ्ही उंदियां काड़ियां लानियां हां ते मांह् मांह् साढ़ै मांह् बी होंदे कुल्थ बी होंदे रोंगी होंदी तिली होंदी तिली मांह् कुल्थ बाजरा चर्री एह् किश लाए दा होंदा धान होंदे साढ़ै धान बी लाए दे होंदे धान होंदे चर्री बाजरा कुल्थ होर अनाज़ बत्थेरा अज्जकल गोगलुं मूलियां ला दे लोक गोंगलू रड़ा दे मूलियां रड़ा दियां लग्गा दियां कड़म कड़म कड़म कड़म गोबी कड़म गोबी सारा बंद गोबी फुल्ल गोबी जेह्का गोबी मूलियां शलगम तोरियां लग्गा दियां तोरियां राही दियां होंदियां ओह् लगदियां खीरे खीरे लाए दे होंदे ओह् चला दे बड़ा बंद बड्डियां कंडोलियां ओह् न साढ़ै बड़ियां होंदियां असें ओह् बी लाई दियां होंदियां बड्डियां कंडोलियां बी लाई दियां होंदियां सब्जी हर इक सब्ज़ी चला दी साढ़ै ग्रांऽ बिच्च सब्ज़ी जिमींदार बड़ियां सब्ज़ियां लाई दियां होंदियां सब्ज़ियां बत्थेरियां पक्की दियां ककड़ियां बी होंदियां मक्कां मेहीं रक्खी दियां दुद्ध दद्ध लैना दुद्ध लैना लागां लानियां पनीर बनाना घरै दा पनीर घरै दा बनाना घ्यौ घरै दा बनाना बत्थेरा किश होंदा यरो घर ग्रांऽ बिच्च केह् चीज़ नी होंदी सब किश बनाने ओह् होंदी बी ऐ मक्कां शक्कां बड्डनियां घाऽ शाऽ बड्डने कोड़ियां लानियां कुन्नु लाने धान शान बड्डने फंड्डने चक्कियै पेयाने ओह् चक्कियै पेहियाइयै फ्ही आह्ने घर छट्टने छुट्टने फ्ही ओह् महाराज बनाने मिट्ठे चौल बनाने फिक्के बनाने बड़ा सुआदे लगदा पर सुआद लगदा बड़ी मैह्नत लाइयै लगदा सुआद इ'यां नी लगदा ऐ कदें कोई मिट्ठे चौल बनाओ गुड़ै आह्ले फेरन बनाओ दाल चौल बनाओ दाल चौल बनाओ खाओ सुआद ते लगदा बड़ा सुआद होंदा पर ग्रांऽ बिच्च शैह्रे बिच्च इन्नी इन्ना किश ऐ ग्राएं बिच्च बड़ा किश होंदा फुल्ल लाओ तुस गुट्टियें दे गलाबें दे फुल्ल लाओ बड़े शैल लगदे बड़े मैंह्गे दिंदे मैंह्गे होंदे बंद फुल्ल लाओ बंद गोबी लाओ घरै दा गन्डे लाओ अदरक लाओ थोम लगदा

आलू लगदे घरै दे आलू लगदे गोबी लगदा बंद गोबी फुल्ल बंद बंद गोबी गाजरां मटर